हाँ गाँव के लोग अपने पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को जश्न मनाने के लिए मनोरंजन के आधुनिक रूपों जैसे बाहर पार्टी करने बड़े समारोह क्लब जाने शराब पीने के साथ अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं मैं इनमें से ज़्यादा तो नहीं लेकिन बाहर पार्टी करना बड़े समारोह में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़े समारोह में मैं जब भी जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि लोग किस तरीके से हमारे समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनके बारे में किस प्रकार की उनकी राय है बड़े समारोह में किस तरीके से गाँव के लोग जश्न को मनाते हैं और आधुनिक रूप में पार्टी का किस प्रकार आनंद लेते हैं